मैं अपने घर की बड़ी बेटी हूँ और मेरी अपनी एक छोटी बहन है तो जो मेरी बहन है मैं चाहती हूँ कि मैं उसको उच्च से उच्च शिक्षा दिलाऊँ मतलब मैं चाहती हूँ अभी उसका कॉलेज चल रहा है तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसको जो सबसे हाई डिग्री होती है जैसे कि डॉक्टर की डिग्री इंजीनियर की डिग्री मैं उसको ऐसी डिग्रियां दिलाऊँ क्यों क्योंकि आगे चलके उसको में कोई परेशानी न हो आज का समय सिर्फ पढ़ाई लिखाई का है करियर बनाने का है पहले के जमाने में पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी लोगों को क्या था मतलब पन्द्रह सोलह साल की होएगी शादी कर देते थे भाई वही परिवार और वही सब कुछ चलता था पर अभी समय चेंज हो गया है आज के समय में सबसे ज़्यादा मायने रखता है तो पैसा अपना करियर अगर हम अपने पैरों पर खड़े हैं अपना भविष्य बना चुके हैं तो कोई भी हम ऊँगली नहीं उठा सकता है मतलब हमको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता है तो मेरा मतलब सपना है कि मैं अपनी छोटी बहन को अपने पैरों पर खड़ा करूँगी ताकि उसको भविष्य में किसी भी आगे किसी भी चीज़ के लिए झुकना न पड़े वह हर कोई काम अपने बलबूते पे करे मैं चाहती हूँ कि मैं उसको पी एच डी कराऊँ मेडिकल फील्ड में और फिर उसको डॉक्टर बनाऊँ ताकि उसका एक नाम रहे समाज में एक नाम रहे कि हाँ वो लड़की है जिसने पी एच डी की है वो डॉक्टर है तो मैं चाहती हूँ क्योंकि उस अगर वो अपना करियर अच्छे से बनाएगी तो हमारे माँ बाप का भी नाम होगा उसका भी नाम होगा और वो अपने परिवार को साथ में लेके चल पाएगी हर किसी की मदद कर पायेगी मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन को मैं डॉक्टर बनाऊँ और आजकल देखा है आप भी जानते हो हम भी जानते हैं कि लड़कियों को पढ़ाई करने में कितनी प्रॉब्लम आती है कई जगह कई परिवार तो ऐसे होते हैं कि वो बिलकुल अभी के जमाने के हिसाब से चलते हैं कि हाँ हमारे घर की लड़कियों को पढ़ाएँगे लिखाएँगे काबिल बनाएँगे अपने पैरों पर खड़ा करवाएँगे पर कई परिवार ऐसे होते हैं जो अभी भी पुराने ख्यालातों के हैं मतलब ग्रामीण क्षेत्र में खास कर अभी भी लोगों के अंदर वो जागरूकता नहीं आयी है कि उनको लड़कियों को पढ़ाना है लिखना है भविष्य बनवाना है पैरों पे खड़ा करना है वो अभी भी जागरूक नहीं हुए हैं अभी भी उनका यही मानना है कि भाई लड़की थोड़ी सी बड़ी हुई दसवीं बारवीं पास हुई कि उनकी शादी कर देना है और उनको उनके घर भेज देना है मतलब अभी भी ये परेशानी है लड़कियों के साथ में आ रही है और अक्सर यह ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे हैं क्योंकि वहाँ के लोग जागरूक नहीं हैं और इसके अलावा बात करें तो लड़कियों को शिक्षा में काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है अभी के दौर में क्योंकि कुछ लड़कियां ऐसी होती है कि वो निडर होती है वो बाहर निकल के पढ़ाई कर सकती है पर कुछ लड़कियां थोड़ा अपने परिवार के वजह से या किसी फैमिली प्रेशर की वजह से जहाँ की वही है वो बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि उनके परिवार को लगता है कि अगर लड़कियां बाहर निकलेगी तो बाहर की हवा लग जाएगी या वो लड़कियां बिगड़ जाएंगी आजकल ऐसा चल रहा है तो ऐसी कठिनाइयों का सामना कई लड़कियों को आज करना पड़ रहा है इसके अलावा ऐसा है कि जो लड़के हैं वो तो दूर दूर तक मतलब कई दूर तक कोई कोई तो अमेरिका लन्दन तक पढ़ने के लिए जा सकता है पर लड़कियों के पास कोई सुविधा नहीं होती है क्योंकि आज का समय इतना खराब चल रहा है कि लड़कियों को अकेले घर से निकलने में बहुत परेशानी हो रही है उनके मन में एक डर है कि यार अपन अकेले कैसे बाहर निकलेंगे कैसे रहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा परेशानी आती है लड़कियों के सामने कठिनाइयां आती है तो मुझे लगता है कि इस चीज़ में थोड़ा सरकार ने भी ध्यान देना चाहिए इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए और लोगों के अंदर थोड़ी जागरूकता लानी चाहिए कि नहीं हमको भी हमारी लड़कियों को पढ़ाना लिखना है और अपने पैरों पर खड़ा करवाना है ताकि वो समाज में नाम बना पाए अपना भी और अपने परिवार वालों का भी तो ऐसी कई सारी कठिनाइयों का सामना लड़कों को करना पड़ता है खासकर पढ़ाई के मामले में क्योंकि कुछ कुछ घरवाले न पढ़ाई के मामले में लड़कियों को नहीं पढ़ाते बोलते कि नहीं इतना ही पढ़ लिया हो गया बहुत हो गया तो उस मामले में लड़कियों को बहुत परेशानी होती है क्योंकि लड़कियां पढ़ना चाहती है तो उनको किसी कारण से पढ़ाई नहीं करवाई जाती है तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए